جی ہم اس طرح کی مختلف کمپنیوں سے واقف ہیں جو ہمارے شہروں میں چھوٹے طور پر ہیں بڑے طور پر بڑے پیمانے پر نہیں ہیں مثال کے طور پر علی گڑھ میں قادری بس سروس ہے جو علی گڑھ سے دلی کے لیے بس چلاتی ہے ٹور پہ اور وہ اپنی کاریں بھی ان کے یہاں کار بھی چلاتے ہیں وہ علی گڑھ سے آگرہ جانا یا ع گڑھ سے دہلی جانا یا مختلف شہروں کا سفر عام طور پر ان کاروں سے ہم نے کیا ہے کئی مرتبہ آگرہ جانا ہوا ہے ان ٹریول لوکل ٹریول کمپنیز کے تھرو اور اسی طریقے سے علی گڑھ سے دلی جانا ہوا کئی مرتبہ علی گڑھ سے دہرادون بھی جانا ہوا بائی کار کچھ سفر ایسے ہوئے جو ہمارے امتحانات سے متعلق تھے اور کچھ سفر ایسے ہوئے جو گھومنے کے متعلق تھے گھومنے سے اور سیر و تفریح سے متعلق تھے کل ملا کر یہ جو لوکل ٹریولس ہیں جو لوکل کمپنی ہیں جس کا میں نے نام لیا قادری بس سروس علی گڑھ بس سروس یا علی گڑھ کار تو یہ لوگ عام طور پر چھوٹی کمپنی والے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں بہتر ان کے ساتھ ہم لوگوں کا ایکسپریئنس رہا بہترین لوگوں کے ساتھ جو ہے آنا جانا اور سفر جو ہے بہت اچھا رہا